जेह्ड़ी न्यूज मीडिया ऐ ओह साढ़े बंधु जनें बास्तै बड़ी स्हेई ऐ जेह्ड़ी साढ़े घर च साढ़ियां मामां न जेह्ड़ियां घर बिच्च कम्म करदियां न उं'दे बास्तै एह् जेह्ड़ी ऐ समाचार एह् बड़ा स्हेई होंदा ऐ एह् घर घर च जदूं दा पुज्जे दा ऐ लोकें ई हर इक चीजा दा पता चली गेदा ऐ ओह्दे कारण बंदे देन दुनियां दा सब पता चली जंदा ऐ ते एह् हर इक घर पुजाई बड़ी बड्डी गल्ल ऐ ते एह् साढ़े बास्तै बड़ा इंपार्टैंट ऐ हून जेह्ड़ा मजूदा दौर चला दा ऐ इस टाइम पैह्लै पैह्लै केह् होंदा हा के लोकें ई देन दुनियां दा कुछ पता चलदा निं हा पर हून एह् जेह्ड़ा एह् नमां समां आवा दा एह् जेह्ड़ा एह् साढ़े लोकें बास्तै बड़ा स्हेई ऐ एह्दे कारण एह्दे च केह् होंदा जेह्ड़े टी वी शी वी चले द न इं'दे रेडियो इं'दे सब कुछ पता चली जंदा एह् साढ़ियां मामां भैनां जेह्ड़ियां घर रैंह्दियां कुदै बाह्र निं जाई सकदियां ओह् घर रेही सब कुछ दिक्खी सकदियां जो बी चीज होंदी ऐ ओह् अज्ज कल उ'नें समाचार दे जेह्ड़ी ऐ घर ई पता चली जंदा ऐ तो एह्दे च अहें इ'यो आखने आं के एह् बड़ी स्हेई चीज ऐ